आदल्या कळावयली पदां म्हाका म्हणपाक खूब आवडटा कारण तातूंत भावगीत जे आसता तातूंत भावना खूब बरें तरेन मांडटात ताची चाल जी आसता ती खूब सूंदर आसता ती म्हणले की अशी थंड दिसता मनाक खूब समाधान मेळटां अशें पयली काळा वयली पदां ही खूब भारतांतली पयल्या काळा वयली पदां ही खुब मोलाची आसात ताचे असलीं आनी खंयच सोदून सांपडपाची नात इतलीं सुंदर पदां जी आसात तीं म्हणपाक म्हाका खूब आवडटा